मनुस्य का जीवन रोमान्च से भरा हुआ है और जो मनुष्य है वह अपने रोमान्च को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह की क्रियाएँ करता है इसी के सम्बन्ध में जो मनुष्य है वह अपने रोमान्च को बनाए रखने के लिए छुट्टियों में अलग अलग जगहों पर जाता है और वहाँ पर होने वाली अलग अलग गतिविधियों से अपने मनोरन्जन को करने की कोशिश करता है इसी के सम्बन्ध में एक समय की बात है कि मैं और मेरे मित्र शाम को एक बैठे हुए थे और एकाएक सभी को कहीं न कहीं जाने की कोशिश करना शुरू किया फिर ऐसा हुआ कि पास में ही जंगल टाइप से है हमलोगों के और वहीं पर हमलोग आगे बढ़े यह देखने के लिए कि यहाँ पर किस तरह के जीव हैं किस तरह की वनस्पतियाँ हैं और किस तरह के लोग किस तरह के जानवर निवास करते हैं इसी के सम्बन्ध में जब हम आगे बढ़े इसी के सम्बन्ध में हम आगे बढ़े तो मैं मेरे चार पाँच दोस्त साथ में थे आगे बढ़ते बढ़ते हमलोग जैसे ही जंगल की ओर प्रवेश करते हैं वैसे पाते हैं कि जंगल में अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थीं अलग अलग तरह के जानवरों के चलने की आवाज़ आ रही थी हवा बहुत ही अच्छी चल रही थी जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही हमको थोड़ी ही दूर पर हमें अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर दिखाई पड़ता है अब मोर के बारे में तो आप सब जानते हैं मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और जो मोर है वह देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा था चाँदनी रात थी चाँदनी हर जगह फैली हुई थी चन्द्रमा अपने पूरे आवेश पर था और चन्द्रमा की रोशनी में पूरा जंगल जो था वह बहुत ही शानदार प्रतीत हो रहा था जम हम वहाँ जब हमलोगों की नज़र मोर पर गई तो जो मोर था वह अपने पन्खों को फैलाकर नृत्य कर रहा था ऐसे मनमोहन और सुहावक सुहावन दृश्य को देखकर हम और हमारे दोस्त बहुत ही रोमान्चित हो गए और बहुत देर तक उस मोर को नाचते देखते रहे उसमें हमारे जो एक दोस्त थे वैभव दादा वह मोर को देखते देखते वह मोर को देखते देखते मोर के ही जैसे नाचने लगे और इस तरीके से हमारा मनोरन्जन हुआ उसके बाद हमलोगों ने अपनी फिर से यात्रा शुरू की और यात्रा करते करते हमलोग आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए हमें रात में उल्लू दिखाई पड़ा अब जो उल्लू है उसको देखकर जो हमारे वैभव दादा हैं वह बहुत ही रोमान्चित हुए उल्लू के विषय में ऐसी विशेषता है कि जो उल्लू है वह लगभग अपनी पूरी गर्दन मोड़ लेता है दो सौ साठ डिग्री तक है ना और दो सौ साठ डिग्री तक मोड़ लेता है जो उल्लू था वह लगातार बोले चले जा रहा था और जो उसकी आवाज़ है वह पूरे जंगल को भर रही थी और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हमलोगों के हृदय में थोड़ा सा डर भी बैठ रहा था उल्लू के बोलने की वज़ह से इसी तरीके से हम जंगल में लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे थे और अलग अलग पक्षियों को देखते चले जा रहे थे आगे बढ़ते बढ़ते हमलोगों को शुतुरमुर्ग देखने को मिला जो शुतुरमुर्ग है वह बहुत ही विशालकाय पक्षी है शुतुरमुर्ग के अण्डे बहुत बड़े होते हैं और शुतुरमुर्ग का एक अण्डा के शुतुरमुर्ग के एक अण्डे के अगर ऑमलेट को बनाया जाए तो उस अण्डे से बारह लोगों के ऑमलेट को तैयार किया जा सकता है जो शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है लेकिन शुतुरमुर्ग अगर अपने पूरे पन्जे से प्रहार करता है तो वह एक नवयुवक की जान भी ले सकता है और शुतुरमुर्ग के जो अण्डे होते हैं वह बहुत ही मज़बूत और बहुत ही बड़े होते हैं शुतुरमुर्ग अपने अण्डों की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है और यह बहुत ही तेज रफ़्तार से दौड़ सकते हैं उल्लू शुतुरमुर्ग जो शुतुरमुर्ग हैं वह एक विशालकाय पक्षी है अपने विशा अपने शरीर की वजनता के कारण शुतुरमुर्ग उड़ने में अक्षम हैं लेकिन इसकी लेकिन इसको पक्षी की श्रेणी में रखा जाता है फिर आगे चलते चलते हमको फिर आगे चलते चलते हमको कोयल की आवाज़ सुनने को मिली जो कोयल की आवाज़ है वह पूरे जंगल में मधुरता को भर रही थी और कोयल की आवाज़ को सुनकर हम और हमारे जितने भी दोस्त थे वह मन्त्रमुग्ध हो गए और हमलोग कोयल के उधर उधर देखने लगे कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है थोड़ी देर देखने के बाद पता चला कि जो कोयल है वह ऊपर की तरफ़ बैठी हुई है कोयल की विशेषता यह है कि कोयल कभी भी अपने घोंसले को तो ख़ुद तैयार नहीं करती है कोयल अपने कोयल जो है वह दूसरे पक्षियों के घोंसलों को कोयल दूसरे पक्षियों के घोंसले के अण्डों को गिरा देती है और उसी में अपने अण्डे रखती है यही कोयल की विशेषता है और जो कोयल है उसकी जो आवाज़ है वह हमें और हमारे दोस्तों को लगातार प्रसन्न किए जा रही थी इसी तरह से हम अपने जंगल की यात्रा को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हमको इसी तरीके कई कई पक्षी देखने को मिलते हैं और इस तरीके से यही हमारी एक घटना है जो लगातार हमको देखने को मिली और जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते हमको कई पक्षी देखने को मिले जिनको मैंने विस्तारपूर्वक बताया है